हो रिमांयडर मॅसेज म्हाका लागून कारण आतां म्हाका बँकेच्यान मॅसेज आयली की ते प्रक्रिया पूर्ण करपा शकले ना कारण म्हाज्या आदार डिटेल्स चुकीचें आशिल्लें ताका लागून हांव हो रिकॉर्ड करता आनी म्हाका उपयोगा पडटलो कारण म्हाका आदार कार्ड वो आदार डिटेल्स व्हरोन बँके दिवचें आसा बेगीनच्या बेगीन कृपया हो मॅसेज पोचो